औ नोंहा जेबो खामानि गैया होननाय खोनादोंमोन आं अ' ओमफाय ओरैनो बिदिनो न'फ्राव खामानि मावनो लाङोबा ओरैनो गथ'फोर नायनाय मानाय एसे एनै खामानि मावनाय बिदियाव थांगोन नामा

औ बेथ' रायलाय लायनायनि गेजेरजों जागोनना

ओरैनो सिमफोल माने जे ओरैनो गथ'फोर गथ' नायनाय बे गानहोनानै सिकुलाव हगार हरनाय बिदिल' नालाय एसे एसे खम खालाम जागोन नामा

औ नों दा खमायनो सानाखै ना होनबा औ होमबा ओमफाय दे बेसेखिनिखौनो लादो ओमफ्राय थाइमलि फैनांगोन होनबा औ ओरैनो फुंआव बिदिनो सयथा सोयावनो मोनफैनाय खालामदो ए साथ साथथायावनो फैनांगोन नामा होनबा हास्लाबगोन ना हास्लाबा ओरैनो दाथ' माथो हनै साराय साथथायावनो गथ'फोरखौ हगार हरनांगौ औ दे होनबा साथथा बा फैनानै दाइरेक गथ'फोरखौ जाहोनानै हगारहरनाय खालामनोसै होनबा औ औ दे होनबा बिदिनो जाथोंसै औ दे होनबा